अ'ऊं मच्छर शा बचने कोला जेह्ड़ी ऐ जाली लाई ओड़दे अस जां मच्छरदानी लाई ओड़दे बाह्र कि मच्छर जेह्ड़ा असेंई पुड़ै नि ते बाकी पुड़ी बी जा तां फ्ही डाक्टर उठियै दस्सना पौंदा बाकी दो तिन पुड़ी बी जंदा ऐसी कोई टेंशन होंदी नी ऐ क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा प्हाड़ी ऐरिये च मच्छर इन्ना खतरनाक जेह्ड़ा नेईं होंदा ऐ क्योंकि शैह्रे होर प्हाड़ी मच्छरें च जेह्ड़ा बड़ा फर्क होंदा ऐ क्योंकि शैह्रे मच्छरे बड़े ज्यादा बसीले होंदे कीजे उं'दे बिच्च जैह्र बड़ा होंदा ऐ क्योंकि साढ़े जेह्ड़े प्हाड़ी ग्रांऽ दे मच्छर जेह्ड़े ओह् इन्ने ओह् नी होंदे हैन खतरनाक जेह्ड़े नेईं होंदे हैन ते ओह् पुड़ी बी जान दो तिन तां कोई ओह्दी टेंशन नी होंदी ऐ इन्नी क्योंकि मिगी पुड़दे रैंह्दे मिगी इक नेईं दस दस पुड़ी जंदे में तां टेंशन लैंदा ऐ में डाक्टर डुक्टर दे में जंदा नी ऐ क्योकि इंजैक्शन कोला मिकी जेह्ड़ा मि बड़ा डर लगदा ते बाकी उ'नें बचने आस्तै मच्छरदानी जेह्ड़ी असें लाई दी होंदी कोई जाली लाई ओड़दे अस बिच्च जेह्ड़ी ओह्दे कन्नै मच्छर असेंगी पुड़दे नी ऐ बाकी मच्छर जेह्ड़े इ'यां साढ़ै इन्ने ज्यादा मच्छर होंदे नी हैन पर पुड़ी बी जा कोई तां उं'दी इन्नी कोई ओह् जेह्ड़ी टेंशन नी होंदी ऐ क्योंकि मच्छर साढ़ै जेह्ड़ा प्हाड़ी ऐरिये च जेह्ड़ा मच्छर बड़ा घट्ट होंदा ऐ क्योंकि ठंड दी वजह् कन्नै मच्छर इ'यै होंदा कोई ज्यादा सा ज्यादा म्हीना डेढ म्हीना बस इ'यै मच्छर होंदा मच्छर ज्यादा जेह्ड़ा नि होंदा ऐ